मेरे हिसाब से हमारे लिए हर दिन ही एक कुछ ना कुछ उपलब्धि भरा होता हैं परंतु यदि विशेष उपलब्धियों की बात करें तो कॉलेज के जमाने में मैंने छात्र संघ का चुनाव जीता जो कि हमीदिया कॉलेज में और मैं छात्र संघ सचिव बना वो मेरी भी बड़ी उपलब्धि थी क्योंकि मैं युवाओं की मांग को प्रशासन तक तथा काॅलेज प्रशासन तक हम पहुँचाने का काम किया करते थें कॉलेज स्तर पे हमने बहुत सारे कीर्तिमान रचे और साथ ही साथ हम छात्रों की मांग को बेहतर तरीके से और प्रशासन के प्रशासन की बात को छात्रों तक पहुँचाने का काम किया करते थे इसके साथ ही कॉलेज के डेवलपमेंट पे भी हम लोग युवाओं से सुझाव लेकर युवाओं से सुझाव लेकर हम प्रशासन तक कॉलेज स्तर तक पहुँचाने का काम किया करते थे मेरे हिसाब से ये मेरे लिए सबसे बड़ी और हमेशा जीवन में याद रखने वाली उपलब्धि है